असांजे थाणे जिले में केतिरियूं ई हॉस्पिटलूं आहिनि गवर्मेन्ट हॉस्पीटल ऐं प्राइवेट हॉस्पीटल गवर्मेन्ट हॉस्पीटल में कुझु पेसनि में माण्हुनि जो इलाजु थी वेंदो आहे पर प्राइवेट हॉस्पीटल में थोरो वधीक अमाउंट में पेसनि लॻंदा आहिनि ऐं माण्हूनि जो इलाजु थी वेंदो आहे गवर्मेन्ट हॉस्पीटल ऐं प्राइवेट हॉस्पीटल ॿई हॉस्पीटलियूं जा डॉक्टर जाम सुठा हूंदा आहिनि सुठे नमूने मरीज़ जो इलाजु कंदा आहिनि ऐं माण्हू गवर्मेन्ट हॉस्पीटल में केड़े संस्था जे थ्रू कुझु फ्रीअ में पंहिंजो इलाजु कराए सघंदा आहिनि